हमरा सभकेँ गलीमे जइसे कऽ अथि हइ बतख हइ तऽ मने कि जइसे दाना ओना हइ तऽ फेक फाक दै छी खिआबी लागि से बतख आनलक चुनलक खयलक पिलक पानि पी गेलक आओर मने सभ दिन आयल सभ दिनमे खाइते अऽ गलीमे छीट दै छी तब बतख भी खाइ लगलै जइसे छत पर हइ तऽ कबूतरके लाब बुलाबैके लेल दाना ओना छिटली पानि बटियामे रख दय छी अलग कबूतर बहुत सारा चिड़ै सभ तऽ चुनलक दाना आओर पानि पिलक पानि पिलाके बाद फिर उड़ गेलै सभ दिन ऐसा ही अभी हइ मने दाना चुनि लेलक पानि पी लेलक चऽ चलि जाइया चिड़ै से हमरा बहुत लगाव हइ अच्छा हइ चिड़ै देखैमे अच्छा भी लगैया